शुरुआत में तो पहले व्यक्ति को इशारे या किसी संगीत की ध्वनि धुन से बता सकते हैं यहाँ संगीत की धुन ही नहीं बल्कि लय के बारे में बता रहे हैं और हिन्दी को पहेलियाँ या कहानी कविता खेल इत्यादि के द्वारा भी बताया जा सकता है हिन्दी अंग्रेजी का मिश्रित करके भी हिन्दी को अच्छे बता समझा जा सकता है रोजाना अभ्यास और नियमित रूप से लेखन अभ्यास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्तियों को सही से सिखाना पढ़ना और समझना भी अनेक सहायता करता है हिन्दी भारत की प्राचीन भाषा है यही हर कोई आसानी से सीख सकता है समझ सकता है पहली बार हिंदी सीखने वाले किसी व्यक्ति को हिंदी में बुनियादी दक्षता विकसित करने में आम तौर पर तीन चार महीने लगते हैं एक शुरुआत करने वालों के लिए रोज़मर्रा की बातचीत करना सीखने में छह महीने से चौदह महीने तक समय भी लग सकता है